वैसे तो धर्म निरपेक्षता भारत की पहचान है ओर मध्य प्रदेश जो है वो भारत का ही एक राज्य है मध्य प्रदेश में जो विभिन्न धर्म हैं उनमें कई सारे धर्म है हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई पारसी जैन और इनमें अगर कुछ भी नज़र आता है तो उसको साम्प्रदायिकता के नाम से हम सम्बोधित कर सकते हैं बात की जाए सामाजिक न्याय की तो सामाजिक न्याय सभी को समानता के अधिकार भी देता है समानता के मुद्दे मानव अधिकार मानव अधिकार भी इसमें अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का उसके किसी अधिकारों का कोई हनन होता है तो मानव अधिकार आयोग उसमें दखल दे सकता है है ना ओर समन भेज कर किसी व्यक्ति को पेश होने के लिए कह भी सकता है वो हालाँकि न्यायालय का इस पर कोई दबाव नहीं होता है ये जैसे न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होती है वैसे ही मानव अधिकार आयोग जो है ये भी पूरी तरह से स्वतंत्र होता है इस पर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है लेकिन अगर कोई पीड़ित व्यक्ति हे जिसके साथ गलत हुआ है तो उसके लिए उसके कहना चाहिए कि उसका जो केस रहता है उसमें ये दखल दे सकता है और अपनी ओर से दावा प्रस्तुत कर सकता है अल्पसंख्यक लोग जो हैं अल्प संख्यकों के साथ बी समानता का व्यवहार किया जाता है क्योंकि अगर अल्पसंख्यकों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा तो जो बहुसंख्यक लोग हैं वो उन्हे अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश करेंगे इसलिए अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके अधिकारों का हनन ना हो इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है